बजै छियै जनगणना वला आयल छियै न नाम लिखाबै नाम जोराबै हँ सबके पुरे आदमी के देबे के छै हँ बोलू न हँ बोलू न लिख लेब हूँ ठीक छै हँ सबके छै हूँ ठीक छै हूँ ठीक छै शिवानी कुमारी ठीक छै आ एज भी लिखै के छै एज कितना कितना होतै तेसर ठीक छै ठीक छै आधार ठीक छै ठीक छै आधार कार्ड के नम्बर भी बताए देब बोलू न बत्तीस छत्तीस पैंसठ नब्बे बाबन जीरो छओ ठीक छै हँ बोलू न बहत्तरि पचास छप्पन पच्चीस एकसठ पन्द्रह लड़की के आधार कार्ड सबके आधार लेना छै बोलू न बिरानमे पचपन एकहत्तरि चौंतीस अच्छा ठीक छै हूँ आओर न बोलू सबके हो गेल बो हँ ठीक छै सबके नाम लिख दै छी जनगणना मे कथि बोलली हऽ

ठीक छै सबके नाम लिख के सबकिछु जरा देब ठीक छै